ہاں میں ایسی بہت ساری تنظیموں سے واقف ہوں جو عورتوں کے ہنر کے لیے انہیں روزگار دلانے کے لیے ان ان کی مدد کرنے کے لیے چاہے وہ شہر شہری لیبل پہ ہو یا وہ دیہی علاقے میں ہو جیسے کہ ہم نرملا فاؤنڈیشن کو دیکھ سکتے ہیں جو اوشا جو لڑکیوں کو خاص کر سلائی عورتوں کو سلائی کڑھائی کی کا کام سکھاتے ہیں کرتی ہے جس سے انہیں اس کے ذریعے سے روزگار اور ترقی اور ان کے گھر کاروبار آرام سے چل سکتے ہیں تو بہت ساری تنظیمیں ہیں بہت سارے ان کے کارکنونوں سے ملا ہوں میں جیسے ایک میرے کافی عزیز اور دوست ہے جن کا نام ناصرالدین ہے وہ بہت ہی ایکٹو رہتے ہیں بہت ہی فعال قسم کے لوگوں میں سے ہیں ان کا شمار ہوتا ہے وہ بھی بہت ایکٹو ان سے ملاقات ہوئی انہوں نے مجھ اس سے بھی کہا کئی بار ان کے ذریعے سے مجھے اس فاؤنڈیشن میں جانے کا بھی موقع ملا تو ایسی بہت ساری تنظیمیں ہیں ہمارے قریبی علاقائی تنظیم اور چھوٹے لیبل پہ بڑے لیبل پہ کئی ساری تنظیمیں جسے میں جانتا ہوں جو خاص کر عورتوں کو وومن امپاورمینٹ کے لیے وہ خصوصی طور پہ وہ کام کرتی ہے